सरकारी इसकुलमे एखन जे कमी छै ओ हमरा नजरिमे टीचर बच्चापर धिआन अधिक नहि दै छै ज्यादा समय ओ अपन दोसर काजमे लागल रहै छै जाहिसँ बच्चा शिक्षाके प्रति ओकरा रुझान कम भेल जाइ छै एकरा दूर करबाक लेल सरकारके प्रयास करबाक चाही आओर बच्चोसबसँ ई निवेदन करै छी कि ओहो शिक्षाके समझि ओकरा महत्वके समझि आओर चाही कि टीचरसँ हुनकर जहाँ तक सम्भव हो सकै ज्ञान लऽ सकी आओर हुनका उपयोग अपने जीवनमे करि सकी